मां सभु ड्रेस सुबी सघंदी आहियां पंजाबी ड्रेस गाउन वन पीसअ अनारकली कोलर वारा वन कुर्तियूं लोंग कुर्तियूं चूड़ीदार फ्रोक ऐं जालीवारा खेस मूंखे थोरी तकलीफ़ु थींदी आहे थी वियसि